हां जी एह् नमस्ते जी नमस्ते केह् हाल चाल ऐ थोआढ़ा ठीक ओ अच्छा एह् जेह्की कंध ऐ कन्नै पिच्छे साढ़े कन्नै कन्नै जुड़दी आपूं बिच्चै गै लगदी जेह्डी कच्ची कंध अदे इसी कंधै गी दिक्खी तुहें द्रेड़ आई दी

दिक्खो हां फ्ही हून एह् अंदर सलाव ऐ पानी कमरे च द्रेड़ एड्डी पेदी पानी उप्परा बरखा लग्गी दियां अदे एह् पानी कुदै बी अंदर मतलब पानी सलाव आई सकदी ऐ तुस बी ध्यान देओ एह् दिक्खो सांझी कंध ऐ अदे फ्ही एह् ते दिक्खना गै पौंदी दिक्खो हां हून में दिक्खी ऐ ते फ्ही तुसें बी दिक्खना पौंदी ऐ अदे इ'यां करने आं हां इ'यां करने आं कन्नै कन्नै आह्लें दे लग्गे दे नी गोआंडियें दे मिस्त्री हां ते उ'नेंगी आक्खियै अदे थोह्ड़ा भाइया एह् करी करुयै ते इसी थोह्ड़ा प्लस्तर कराउने ठीक ऐ नी हां प्लस्तर प्लस्तर कराउने आं अदे चलो जे लगग हां अद्धे अद्धे पाई लैगे ते ओह् करियै ते प्लस्तर कराउने आं हून ऐ नी इत्थें कन्नै आह्लें लग्गे दे सीमैंट बी ऐ उं'दे कोल

हां हां हां ते एह् हां ते एह् हां हां ते एह् करियै ते इसी प्लस्तर करवाउने आं ते प्लस्तर कीते दा होग ते फ्ही एह् ऐ जे निक्के निक्के बच्चे अग्गें पिच्छे फिरा दे कुदै डिग्गी नी पवै कुदै किश बी कुस बेल्लै बी दिक्खो इन्नियें जगह लोकें इन्नियां इन्नियां कंधा लोकें दियां डिग्गां दियां इन्ना नकसान होआ दा अदें एह् ऐ कि थोह्ड़ा आपुूं चै गै सांभ करुचै ते थोह्ड़ा बचा होई जंदा नेईं तां कंध किरी बी सकदी ऐ अदे कोई कोई थल्लै जलोई गै जा ते केह् फायदा ठीक ऐ नी हां चलो ठीक ऐ ठीक ऐ फेर अच्छा जी